दाथ' आं बे केस हासारखौ बाहायनानै जोंनि हाखौ हाखौ दानि हासार बायना हाखौ जों गाज्रि जानाय नुदों आं एसे दा बेवहाय गोदो जों आबै आबौनि दिनाव हासार होयै समाव माइफोरखौ बिदिनो बिघायाव बिस मन त्रिस मन गाहाम मोनोमोन दा हासार बाहायनानै जों हाया जोंनि हाया दा माइ जानाय बेसर आबाद जानाय बायदि बायदि जानाया एसे खम जालांबाय दा बेखौ मोजां खालामनायाव जों गोबोर हासारखौ जेसेबां हायो एसेबां बाहायो नांगोन बाहायनांगोन बेयो बाहायोब्ला जों माइखौ मोजां मोनजागोन आरो जोंनि आबाद खेतिआबो मोजां जागोन दा जेसेबांखि हासार होगोन एसेबां जोंनि हानि आबादफ्रा बिरात सिलिंखार जालांगोन दा जों हागौमानि गोबोर हासार खौ होनानै राहा खालामनांगोन